हॅलो स्विगी हॅल्प सँटर न्ही हांव शेंवतूं कामत उलयतां हांवेन तुमच्या कडेन ऑर्डर दिल्ली ऑर्डर नंबर एकशें दोन आसा हांवेन पयशे फारीक केल्ले सगळे मेळून आठशें साठ रुपय फारीक केल्ले पूण रोखडीच हांवेन ती ऑर्डर कॅन्सल केल्ली ताका लागून माका तेचो पर्तावो जाय जाय जाल्यार तुमकां ट्रान्झॅक्शन आयडी दितां आयडी आसा शुन्य एक पांच दोन स चार आठ णव सात ऑर्डर नंबर एकशें दोन आसा आनी एक मात करात पर्तावो स्विगी वॉलेटानूच घालून दवरात